म्हाजो सेकेंड एक्सर्पियन्स प्रोडाक्ट म्हणल्यार नायफ सुरी ही डिफरंट डिफरंट प्रकारची आसता सुरी हि स्वंयपाक घरांतलें एक उपकरण आसा सुरी आमकां भाजी किंवा आनीचे इतर प्रोडक्ट आहा तें कट करपाक उपयोगी पडटा पूण सूरयेचें नेगेटिव ही काही उपयोग आसा तें म्हणजें सुरी आमी खंयच्याही मनशाक मारपाक तेचो नॅगेटिव उपयोग जाता आतां ह्या टायमार तरी राज्यां भितर मर्डर किंवा कोणाचो हात कापलो गळो कापलो ह्यो केसिस आमकां चड आयकुपाक मेळटा तें जें गळो कापपाचो हात कापपाचो ताका हात कापपाक लागून मोस्टली यूज सुरी करता सो तेहा लागून सुरयेचो नॅगेटिव उपयोग थंय केलो वतां